हँ अहाँ अर्चना बाजि रहल छी बीकॉम फाइनल इयरके छात्रा छी अहाँ अहाँ एहि बीचमे कॉलेज नहि एलहुॅं हेँ अहाँके अटेन्डेन्स बहुत कम बनल अछि आओर ओहि कारणसँ से अहाँके परीक्षा फॉर्म नहि भरल देल जायत अहाँके अटेन्डेन्स किए कम रहल घरके प्रोबलमसँ तऽ पढ़ाइ नहि हेतै घरके प्रोबलम तऽ रहितै छै लेकिन कॉलेजके अटेन्डेन्स पुराबऽ जरूर पड़ै छै ने दोसर अछि जे अहाँके आओर बहुत रास शिकायत सब सेहो अछि अहाँके बिहेव से अहाँके जे किलास टीचर छथि हुनका नहि नीक लगै नि ओ कए बेर अहाँके कम्प्लेन्ट केलथि हइ

हेलो हेलो हँ अहाँके बिहेवियरके सेहो कम्प्लेन अछि अहाँके टीचर से कम्प्लेन करै छथि किलास टीचर आवाज नहि अबैए की आवाज नहि अबैए आवाज नहि अबैए आवाज नहि अबैए कहलहुॅं जे अहाँके कम्प्लेन्ट बहुत रास अछि अहाँके बिहेवियरके लऽ कऽ से अहाँके किलास टीचर कम्प्लेन्ट करै छथि अहाँके अहाँ हँ तऽ दोस्त सब करै छै तऽ ताहि सऽ अलग रहु ने अहाँके की लेना देना कोनो घटनासँ कॉलेजमे जे घटै छै ताहिमे अहुँके बहुत रास नाम आएल हइ कए बेर आएल हइ एनामे अहाँके कॉलेजसँ निकालि देल जायत आओर अहाँके फॉर्म सेहो नहि भरल देल जायत या तऽ अहाँ अपन आदतमे सुधार कऽ लियऽ जे बचल अछि अटेन्डेन्स ओ पुरा लियऽ आओर अपन जे बिहेव अछि तकरा सुधार कऽ लियऽ तखन तऽ अहाँके फॉर्म भरल देल जा सकैत अछि की कहै छियै अहाँ आगू सेऽ ध्यान रखबै तखने अहाँके ई से अहाँके अपनो लाइफमे ठीक रहत आओर कॉलेजके हितमे सेहो छै जे कॉलेजके सेहो फायदा छै ओहि से अहाँके जँ बिहेव ठीक रहत कॉलेजोके नाम हेतै अगर अहाँ सब छत्र सब जँ गलत करतै कॉलेजोके नाम बदनाम हेतै ने हेलो हँ तऽ छात्र बढ़िऑं करै छै छात्रा नीक करतै कॉलेजके नाम बढ़िऑं हेतै ताहि दुआरे से पढ़ू आओर रोज किलास आउ आब रहतै रोज किलास अहाँके हँ ठीक छै आओर किछु कहबाके अछि अहाँके अपना विषयमे चलु ठीक छै अहाँके कोन सङ्गी अछि जे बेसी बदमाशीमे रहैए तेकर चिन्हित करू आओर ओकर से नाम हमरा तक पहुँचाउ ताकि ओकरा फेर दण्डित कएल जा सकैत ओकरा हम रोकि सकिए नाम अहीँके अबैए बेर बेर